आतांच्या टायमार भुरगीं म्हणल्यार चड टि वी चोवपाक वचन ती चड लायक रिल्स चोवपा वयत लायक रिल्स ऑर गेम्स आनी कार्टूनस टिवीचे लायक झिंछे नोबिता माशा आनी जायते भाशेन टिवीचे येताय बट चड एशें प्रिफर कोत्ताय रिल्स भुरगे इवन धाकटे भुरगे कोको मॅलन्स बीन येताय म्हाका दिसता की भुरग्यां आतां म्हण्यार धाकटी कोणूय आसता आनी टीवी दाखोवपा तेंचे कित्याक लागून तेंची आयसायट पिड्यार जातातली आनी हे सो तांकां वकोत इयरिंग आयकोपा दिल्या ओके कित्याक आतां ल्हानपणा आस आनी भुरगीं फकत फोनाचे आसता लायक रिल्स चोवपाक इवन ते विडियोज चोवपाक टी वी टी व्ही एक बरी वस्त कित्याक ती टी वी चड पयस आसता टी वी मोबायल किदित जाता की आमचे दोळ्या मुखार येता आनी ते दोळ्या पिड्या जातता इवन यंग एजीचे न्हू व्हडल्याक एडल्टसांकूय बीन आसता कि कित्या तेंची दोळ पिड्यार जाता एवरी कंटिन्युयस आमी फोनाचेर रावल्यात सो टॅलिविजन इज द बॅस्ट ऑप्शन लायक आमच्या आयसायट पिड्यार जायना आनी चड अशे प्रिफर करता लोक लायक जाणटेली ग्रॅड्स ग्रँड पेरंट्स लायक सिरीयल्स टि वी सिरियल्स लायक पयली मुवीज बीन तीच चोयता बट आतां जनरेशना लायक नीव मुवीज बीन तांकां लायक आनी पयलीं जेनरेशन ती सिरियल्स चोयताय आनी आतां जेनरेशन तीं तारक मेयता तेशे करन कार्टूनस चड अशें रिल्स चोवपाक चड प्रिफर करता भुरगीं आनी वोडली आहाय तीं लायक सिरियल्सूच चोयताय